मैंने पिछले दस दिनों में लिनोवो कम्पनी का एक लैपटॉप ख़रीदा जो कि मोडल नम्बर एल चार सौ सात है यह लैपटॉप चलने में बहुत दिक्कत कर रहा है इस की बटनें बहुत स्लो स्लो काम कर रही हैं इस की इस्क्रीन में कुछ भी क्लियर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है इस का साउंड की बात करी जाए तो इस का साउंड सिस्टम उतना ठीक नहीं है कि जितना मुझे लगता था